ہندا ہندوستان کا نقل و حمل بہت اچھا ہے ہمارے فی الحال میں ہی دربھنگا میں ایئرپورٹ بنا ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے ہمارا ملک بہت جلدی بہت جلدی ڈیولپ کر رہا ہے اچھی بات ہے ہیں پٹنہ میں بھی ایئرپورٹس ہے بہت وہ بھی بہت خوبصورت ہے ممبئی میں بھی ہے ایئرپورٹس اور دہلی میں بھی ہے بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں ہم یہاں سے لوگوں کو سہولیت ملتی ہے یہاں سے جانے میں گاؤں میں تو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں بس نہیں مل پاتی ہے یہاں بس اشٹیسن نہیں ہے یہاں سے جانے میں سب کو بہت پریشانیاں ہوتی ہے کہ کیونکہ یہاں بس اشٹیسن نہیں ہے نہ بھی دہلی وغیرہ میں بس اشٹیسن ہے تو وہاں سے ان لوگوں کو سہولیت ہوتی ہے اور وہ لوگ چلے جاتے ہیں آرام سے پر یہاں کے لوگ ابھی بھی ویسے ہی ہے انہیں بس اشٹیسن بس پہ چڑھنے کے لیے انہیں سپول وغیرہ ہمارے یہاں بھی نہیں ہو پاتا ہے دہلی وغیرہ میں ایئرپورٹس اور جہاز وغیرہ پر بیٹھنا پڑتا ہے تب وہاں سے جانا پڑتا ہے ان کو یہاں ابھی تک نہیں ہے تو بہت پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو ہم ہوائی جہاز بھی ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے ایئرپورٹ اور دہلی میں بھی ایئرپورٹ ہے اور ممبئی میں بھی ہے پٹنہ میں بھی ایئرپورٹس ہے تینوں بہت ہی خوبصورت ہے اور اور جگہوں پر بھی بہت سارے ایئرپورٹس ہیں ہم لوگوں کو اب اتنی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور آسانی سے اب ہم لوگ چلے جاتے ہیں ہمارا ملک بہت جلدی گروتھ کر رہا ہے ڈیولپ کر رہا ہے اچھی بات ہے ایسی